ہندوستان کا شاندار ثقافتی ورثہ عالمی سطح پر اس کی شناخت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ثقافتی ورثہ مختلف روایات ارتھ موسیقی رقص ادب مذہبی روایت اور تاریخی یادگاروں پر مشتمل ہے جو صدیوں پرانی تاریخ اور متنوع تہذیب کی عکس کرتا ہے بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی ثقافت کے جو پہلو سب سے زیادہ پہنچائے گئے ہیں یا عالمی سطح پر مقبول ہوئے ہیں وہ یہ ہیں یوگا اور آدو آیروویدی یوگا آیروویدی ہندوستانی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور دنیا بھر میں صحت تندرستی اور روحانی بیداری کے لیے اپنا ایک اہم یوگا کی عالمی مقبولیت نے ہندوستان کی شناخت کو عالمی سطح پر مضبوط کیا ہے ہندوستانی کھانا ہندوستانی کھانے اپنے ذائقے مسالوں اور پکوانوں کی منفرادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں خاص طور پر مسالے دار کھانے اور روایتی پکوانیں جیسے